हेल' औ मानोबा अ है खासिया खासिब्ला एसे दामा बारा जागोन सातस' आठस'सो जागोन आरो खासि नङाब्ला बिदिनो फानथा आरो फानथिफोरब्ला सयस'सो जागोन आरो आमफ्राय बिसिबांसिम नांगौ बाइस केजि दे फैयोब्ला मोनसे जागोन दां

औ फैयोब्ला आं एसे लोगो दङथ' दे आं बुंना होगोन दे एसे खम समनि हरगोन औ औ आं बुंनानै होलांगोन आरो लोगोनो जाहाथे गाबोन उमुगआ फैगोन नोंसोरो सातथायाव आठथायाव ना दे जागोन दे दे दे दे दे आङो रेडि जागोन आं लायाब्लाबो आङो लोगोफोरखौ आं खिथानानै होगोन जे गाबोन उमुग फैगोन एसेखिनि नांगौ आदामन बोरमा बेदर नांगौनो जाहाथे एसे खम सम लाजागोन होनानै आं बुंलांगोन आरो आं गैयाब्लाबो आरो आं गैयाब्ला फैसाखौ बिसोरनि आखाइयाव दाहोलां नङाब्ला बिसोर खम खालायनाय

ओमफ्राय जाबायदा